تو آج ہم بات کریں گے نیوز میڈیا کے بارے میں تو نیوز میڈیا تو شہروں کے بارے میں تو بہت خبریں بتاتی ہے کہ یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے یہاں یہاں یہ ہونے چاہیے وہاں وہ ہونا چاہیے نیوز میڈیا بہار کے بارے میں کیا بتاتی ہے بہار کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے کیا مشورہ رکھتی ہے نیوز میڈیا کیا سوچتی ہے بہار کے بارے میں کیا دکھاتی ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے نیوز میڈیا بہار کے بارے میں انہوں نے صرف اور صرف بہار کو گرانے کے بارے میں دکھایا بہار ایک یہ ہے یہ ہے بہار میں ایسا ہوتا ہے بہار ویسا ہوتا ہے تو نیوز میڈیا کو میں بتانا چاہوں گا کہ بہار ایک بہت اچھی چیز ہے نیوز میڈیا دکھاتی بھی ہے بہار ایک بہت اچھی چیز ہے بہار میں آپ کو بہت اچھے بلڈنگ مل جائیں گے بہت اچھے اچھے گھر مل جائیں گے نیوز میڈیا یہی دکھاتی ہے اور باقی نیوز میڈیا دکھاتی ہے آپ کو بہار میں بہت اچھے اچھے جگہ دکھاتی ہے پٹنے میں دکھاتی ہے ہمارے بہار میں بہت اچھی جگہ ہے نانندہ ہے تو یہ ہے یہ وہ ہے تو بہار میں نیوز میڈیا بہار کو بہت اچھا دکھاتی ہے بہت اچھے سے دکھاتی ہے بہت اچھا تجربہ رکھتی ہے بہار کے بارے میں بہت اچھی سوچ و فکر رکھتی ہے